میں روزگار کمانے کے لیے میں اپنی خود کی دکان پر جاتا ہوں وہاں پر میرا بہت سا کام ہوتا ہے سب سے پہلے تو میں وہاں سیل مین ہوں اور جب دکان کا مال یا سامان بھی لانے کا لانے جاتا ہوں اور میری دکان پر دو ہیلپر ہیں اور میں یہ راستے پر جانے کا فیصلہ اس لیے کیا کہ یہ ہمارے خاندانی کاروبار ہے اور جو کاروبار تھا ہمارا اس کو آگے بڑھانے کا خیال تھا ہماری صرف ایک برانچ تھی اور میرا یہ خواب تھا کہ اس کاروبار کو اور وسیع کروں مطلب کہ کاروبار کی برانچ اور بھی جگہ کو پھیلاؤں اس سے یہ ہوگا کہ ہمارا کاروبار میں اور اضافہ ہوگا اور ہر طرف ہمارا نام ہوگا